सियार सियारखौ आङो सियारखौ आङो दाखालि दतमा बाजाराव हाय लाबोदोंमोन आङो बे सियारखौ जोबोद मोजां मोनो मानि आं फसाय खानाय लाबोनाय खालारबो खाराखै दासिमबो जेबो जायाखै बे सियारा आंहा आलासि फैयोबाबो फसायो बे आंनि सियारखौ आमफ्राइ सोङो बहा बाया होन्नानै बे सियारखौ आङो दतमाआव लाबोदों दाना खवालिथि मोजां नालाय आंबो फसायनानै बेखौनो लाबोबाय दा आंनि थाखाय बेनो जोबोद मोजां आलासि फैबाबो माबाबो फसाय लांजोबो आरो